पानी ते साढ़े आस्तै बड़ा जरुरी ऐ क्योंकि पानी ते मतलब इक ऐसी चीज ऐ जित्थै असें गी पानी नेईं होऐ उत्थै इ'यां स्हेई होंदा साढ़ा किश बी नेईं ऐ पानी सारें कोला पैह्लें पानी दी जरुरत ऐ असें ते उस साढ़े पानी दी इन्नी जैदा प्राब्लम कि साढ़े पानी गै नेईं औंदा ऐ कि पानी दा वाशरुम जाना न्हाना धोना मतलब कि रुट्टी बनाना कपड़े धोना साफ सफाई आस्तै किन्ना जरुरी ऐ और पानी इक ऐसी चीज ऐ कि अगर पानी नेईं होऐ तां किश बी नेईं ऐ लेकिन एह् चक्कर ऐ केईं केईं दिन साढ़े पानी औंदा गै नेईं ऐ ते पानी दे बिना किश बी नेईं ऐ पानी आस्तै जियां साफ सफाई करना रुट्टी बनाना पीना सारें कोला अगर अगर रुट्टी मतलब कि खानी होऐ तां सारें कोला पैह्लें पानी जरुरी ऐ बड़ी जरुरत होंदी ओह्दी रुट्टी बनाने आस्तै पानी दी जरुरत होंदी अगर उ'ऐ नेईं होग तां केह् करना असें पानी इक ऐसी चीज ऐ कि बहुत अनमोल चीज ऐ पानी ते पानी बिना किश बी नेईं ऐ न्हाना धोना बाथरुम कपड़े साफ सफाई जरुरी ऐ पानी मतलब कि पानी आस्तै इक असें गी इ'यै कि असें पानी चाहिदा जरुरी पानी बिना किश बी नेईं ऐ पानी इक बड़ा जरुरी ऐ पानी बिना इक इ'यां लगदा कि किश है गै नेईं ऐ और साढ़े घर पानी केईं केईं दिन पानी औंदा गै नेईं ऐ अस पानी गी तरसने आं पानी गी हून मतलब पानी इक ऐसा कि पानी दे बिना किश है गै नेईं ऐ जि'यां तुस बाथरुम जाओ बाथरुम साफ करो न्हाओ धो साफ सफाई आस्तै कपड़े मतलब बच्चे किन्ना पानी बिना किन्ना मुशकल होंदा लेकिन पानी इक बड़ा जरुरी ऐ इन्सान आस्तै में चाह्न्नीं कि होर किश होऐ ना होऐ लेकिन पानी जरुर चाहिदा असें गी और पानी बिना मतलब कि जिंदगी नेईं ऐ साढ़ी और पानी इक बड़ा जरुरी ऐ पानी दे बिना किश बी नेईं ऐ रुट्टी बनानी ते पानी न्हाना पानी कपड़े धोना पानी खाना पीना पानी